हाँ मैं जानती हूँ जिसने कॉलेज किया है मेरे भइया और दीदी ने भी कॉलेज किया है और उन्होंने कॉलेज कर के अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके और ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कॉलेज कर कर के बुरा किया है क्योंकि ट्वेल्थ के बाद कॉलेज करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ जॉब वगैरह मिल रही है और हम ऐसा सोच रहे हैं कि कॉलेज करेंगे तभी जॉब मिलेगी ऐसा नहीं है इसलिए हमें कॉलेज करना चाहिए और कोई जॉब मिले तो वो भी करना चाहिए और मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं लगता है कि कॉलेज कर कर कोइ बुराई है और हमें ट्वेल्थ के बाद आगे कुछ जॉब वगैरह करनी है तो उससे हमें कॉलेज में पढ़ते समय होता है कि हमें आगे और कुछ करना है जिससे हमें काफी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और मैं बीएससी क पहले मैंने ट्वेल्थ में बायलॉजी सब्जेक्ट लिया था और बायलॉजी सब्जेक्ट के बाद मैंने बीएससी की बीएससी कॉलेज में कर रही हूँ जिससे कॉलेज में हमें मिल जाता है कि हमें आगे जॉब करनी है तो आगे आगे का रास्ता हमें खुद पता चल जाता है और कॉलेज में दोस्तों से मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनसे समझ में आ जाता है कि हमें अब आगे क्या करना है इसलिए हम जानते हैं कि ट्वेल्थ के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और बहुत से व्यक्तियों का पता नहीं चलता है और सब अप अपने अपने में व्यस्त रहते हैं इसलिए हम सोच सकते हैं कि कॉलेज करना बहुत जरूरी रहता है और कॉलेज में हमें नया रास्ता मिलता है और कॉलेज करके हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई जारी कर सकते हैं